असांजे सूरत गुजरात शहर में पहिरीं खां ॾाढो बहितरु सभु कुझ थी रहियो आहे हिते जीअं इलैक्ट्रीक सिटी वांगुरु इलैक्ट्रीक बाइक वग़ैरह इलैक्ट्रीक ॻाडीयुनि जो ऐं हुन खां पोइ असांजे बी आर टी एस बसियुनि जी शेवा सुठी आहे ईअं त अॼु तव्हांजे घर में कुझु ॾींहनि में हवाई अडे जो इंटरनैशनल असांजे सूरत में सुठे पायदाने ते माना ओपनिंग थी वई हुई श्री नरेंद्र भाई मोदी जी हफ़्ते काफ़ी सुठो असांजा ऐयरपोट वग़ैरह ठहियो आहे हवाई अडो ठहियो आहे ऐं सूरत रेलवे टेशन ते बि असांजे सूरत रेलवे टेशन बि तमामु बहितरु ठही रहियो आहे इंटरनैशनल लैवल ते सुठे पायदाने ते ठही रहियो आहे ऐं हिते रेलवे बसियूं हर सुविधा पूरी थी रही आहिनि ऐं भविष्य में बि सुठी सब कुझु अॻियां थींदो ई असांखे माना उमेद आहे ऐं मोटर साइकल ऐं सभिनि खां वॾी ॻाल्हि इहा आहे की सूरत में सभु कुझु सुठे सां थिए वेठो फैसिलिटीस आहिनि फैसल फैसिलिटियूं सां गॾु सेफ्टी या न्याणी कोई अकेली निकिरे थी त हुन खे का तकलीफ़ न थींदी हिन तरह जो असांजे सूरत में सुठे में सुठो सभु योगदानु सुठो हली रहियो आहे